ہیلو جی جی بتائیں اچھا کیا منگوانا تھا میم میم ایک سانس میں آپ نے سب بول دیا آپ تھوڑا دھیرے دھیرے بولیے تاکہ سمجھ میں آئے آپ نے سب پورا بول دیا میم مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے گاجر میم ابھی اپنے پاس چالیس روپئے کلو ہے میم ٹماٹر میم آپ کو ابھی سکسٹی روپیز پر کلو چل رہا ہے میم تھوڑا مہنگا آ رہا ہے میم منڈی سے منڈی سے ہی مہنگا آ رہا ہے میم اِس لیے تھوڑا سا کیا ہے نا بچت ہو نہیں پاتی ہے آپ نہیں جاتے ہے نا آلو تو میم آلو میم مِل جائے گا پچیس روپئے کلو مِل جائیں گا میم تازہ ہی مِلیں گے اُس کے لیے آپ بالکل مطمئن رہئے آج ہی منڈی سے لے کر کے ہی آیا ہوں کوئی اُس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملتا آپ بالکل مطمئن رہیے اِس چیز سے ایک دم فریش مِلے گا آپ کو یہ ساری سبزیاں آج ہی میں لے کر کے آتا ہوں پرانی کوئی نہیں رکھ جی جی بالکل بالکل جی جی ٹھیک ہے میم آپ ایسا کیجیے آپ آ جائیے شاپ پر آپ کو ساری چیزیں تازی مِل جائیں گی ٹھیک ہے میم اوکے آپ آ جائیے آ جائیے میم آ جائیے میم جو ہوگا کر لیں گے کم بھی کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک